ہلو آپ لائٹ والے بول رہے ہیں وہ ابھی ابھی میں نے گھر بنوایا ہوں لگوانا تھا اور لائٹ کا اے سی وے سی بھی لگوانا ہے پیسے ویسے کتنے لگ جائیں گے پیسے ویسے کے بارے میں کچھ بتا ٹھیک رہتا پیسے ویسے پیسے ویسے بتا دیجیے نا کتنا لگے گا ورجینل سامان چاہیے اچھے کمپنی کا ہاں وہی اچھی کمپنی کا چاہیے سامان بلب لگوانا ہے پنکھا بھی لگوانا ہے اے سی کولر سب لگوانا ہے بھائی لائٹ وائٹ سب لگوانا ہے آپ رہتے کہاں پہ بھائی آپ رہتے کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا آفس کہاں ہے آپ سب آپ سب کچھ لگا کے دو گے نا اے سی کولر پنکھا سب لگا کے دو گے نا ورجینل دینا بھائی دام وام کچھ کم ہو سکتا بھائی جیسے اس کا ریٹ ویٹ کچھ کم کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو تیس ہزار میں کر دیجیے گا کر دیجیے بھائی ٹھیک ہے بھائی اب جتنا بولیں گے اتنا ہی ٹھیک ہے بھائی کل آپ آئیے صبح نو بجے جب بات کرتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ بھائی